हॅं कहलहुॅं कि हयौ जे आइ दू तीन दिनसँ हल्ला बहुत सुनै छी हँ किए होइ हइ हल्ला एना आ मानि लिअ समाजिक रूपमे पुछै छी जे हमराके सुनलियै हँ आवाज भी सुनै छियै तऽ अहाँ आर सभ मिलकऽ समझा नहि सकै छियै हॅं तऽ बहुतेक हल्ला सुनै छी हॅं हँ हॅं तऽ एहि परमे दियौ ध्यान जे हॅं दियौ हॅं बुजुर्ग आदमी सभ हइ इएह सभ ने कहब जे हमही आर देखली हँ हल्ला तीन दिन से जे सुनि रहली हँ हल्ला तभिये

हॅं हॅं हॅं हॅं सही बात है की भेलै हाँ समाजमे रूपमे जेबै समाज रूपमे

सही बात सही बात छै समाज बड़ा होइ छथिन हँ

हॅं सरे कुटुम घरमे हइ ओ ने हल्ला शुरू हइ कलहबाजी जाउ ने खाली हँसते हो हॅं तऽ ई सभ पर ध्यान दियौ अभ्यास सही बात हइ किए तऽ हम